फिलिम देखलियै तऽ ओ सूट पिन्हने रहै केतना लड़कीसभ ओ सूट बड़ा पसन्द भेलै तऽ एहि डिजाइन बढ़िआँ पसन्द पड़लै तऽ मोन करलै हमरो बनबयके तऽ का बनैलियै तब कतेक कपड़ा खराब भेलै तब कतेक कपड़ा नोकसान गेलै तब जा कऽ एक दू गो बनलै बढ़िआँ तब ओकरा पहिरलियै तऽ लोक सभकेँ पसन्द भेलै जे हमरो हमरो एक दू गो बनाए कऽ दए हमरो बनाबू ओ तब एक दू गो ओकरो सभकेँ बनाए कऽ देलियै तऽ एहि लए कऽ कतेक परेशान भेलियै तब जाए कऽ बनलै दू टा सूट तऽ ओकरो सभकेँ बनाए देलियै लोकसभ ई कहलकै हमरो चाही तब ओकरो सभकेँ बनाए कऽ देलियै आ सीखि गेलियै तऽ आसान लागै आ नहि सिखलियै रहय कतेक मेहनत पड़लै एहि लए कऽ कोनो चीज सीखयमे बहुत भीड़ छै टेंसन दिमागमे सेट करय पड़ै छै बहुत तरहसँ काटय पड़ै छै तऽ एहि लए कऽ तब फिलिम दखयके बादमे एहि लए कऽ दिमागमे सेट होइ छै कोनो कपड़ा तऽ लोक पसन्द करय लागै छै ओकरा बनबय लागै छै जकरा हाथमे लुरि रहै छै कला रहै छै तऽ बनबय लागै छै एहि लए कऽ ओ कपड़ा बहुत मेहनतसँ सिलियै तब पसन्द भेलै लोककेँ तब एक दू गो लोकोके बनाए कऽ देलियै